हँ हम किताब पढ़ने छी एहन कए तरहके किताब पढ़ने छी जाहिमे कि कहानी सुनि कऽ बड्ड हँसी लागै छलए आओर बड़ा आनंद आबै छलए जेना कि कखनो कालके हम टेंशनमे बैसल रहै छलहुॅं हेँ तऽ हमरा तऽ आओर किछु काज करैके मोन नहि लागै छलै तऽ किताब लऽ कऽ बैस गेलहुॅं कहियो मोटू पतलूके किताब तऽ कहियो टॉम एन्ड जेरीके किताब लऽ कऽ बैठ गेलहुॅं ओहिमे जे छै से किछु एहन कोनो कोनो चुटकुला छेलै जे हैँसके जे छै से हमर सभ टेंशन खतम भऽ जाइ छलै आओर ओहिमे हमरा आनंद अबै छलै आ टॉम एन्ड जेरीके सेहो जे छै से किताब पढ़ने छी ओहोमे जे छै से हमरा बहुत आनन्द अबै छलै ओहिमे जत्तेक भी तरहके हमरा टेंशन रहै छेलै कखनौ कालके तऽ हम जे छै से ओ लकऽ बैसि जाइ छेलहुॅं हेँ पढ़ै छलहुॅं हेँ आओर जे छै से अत्तेक आनंद अबै छलै अत्तेक हँसी अबै छलै ओहि सभके पैढ़ कऽ जे मतलब हमर जतेक भी टेंशन रहै छेलै से सभ दूर भऽ जाइ छलै तऽ ओहिके लेल जे छै से किताब जे छै से हम तऽ कहबनि कि जे आगुओ पढ़ऽके चाही सभके जे छै मतलब ओहि से जे छै से हर चीजके जे छै से तकलीफ जे छै से दूर भऽ जाइ छै